नमस्ते अरे सर जी हम बोले मेरा मैं सुना कि आप बहुत बड़े प्रोपर्टी डीलर हैं तो आप से कुछ ज़मीन चाहिए था मिल जाएगा हम यहाँ से बोल रहे हैं बडावां से

दो रूम रहेगा बाक़ी लेट्रिन बाथरूम किचन रहेगा यही ठीक ठीक ठीक जी जी जी हाँ हो जाएगा जी हाँ हो जाएगा हो जाए बताइए कहाँ पर है किस जगह पर जी जी तो वहाँ पर मतलब बढ़िया हैं ना व्यवस्था व्यवस्था सब ठीक ठाक है

जी जी

जी जी जी जैसे मान लीजिए आदि बग़ल कोई शराबी वराबी तो नहीं रहते जी और कोई दूसरी जगह जी जी हाँ बताइए

जी जी मतलब सही है ना ज़मीन सही है जी तो कितना पैसा वैसा बताइए कितना ले लेंगे पैसा वैसा कितना ले लेंगे बताइए अरे अरे कुछ कम वम करिए